आजकालच्या तरणाट्यांक शेती कडेन वळपाचें ना तेंका फक्त नोकरी करपाची आसा किंवां खंयचोय अन्य खंयचोय वेवसाय करपाचो आसा अशें जे एक समज आसा हो सामको चुकीचो आसा अशें म्हाका तरी दिसता किंवां हांवे खूब अशी उदाहरणां पयल्यात की जे लोक आयटी इंजिनीयर अशें पध्दतीचे शिक्षण घेवन भायर नोकरेक आशिल्ले तरूण भुरगें वीस पंचवीस वर्सांचे ते परत गांवगिऱ्या वाठारांनीं येतात आपल्या गांवांत येतात आपल्या गावांत जी जमीन आसा आपली पुर्वापार जी तेतूंत शेती चलताली ती बीन कांय कारणाक लागून बंद आसतली तेतूंत परत ते हात घालतात आनी नवीन पध्दतीन नवीन तंत्रज्ञानाचो वापर करून कांय फुलां जावं फळां किंवां अन्य कसलेंय पीक काडपाचो प्रयत्न करतात आनी खुबश्या बाबतींत ते यशस्वीय जातात आता हेतूंत परत सरकारान जे लक्ष आसा सरकारानय हातूंत भितर लक्ष घालून तेंका प्रोत्साहीत करपाचे काम केल्ले आसा काहीं वेगवेगळ्या पध्दती ज्यो पयश्यांची मदत किंवां आनी अन्य खंयच्या तंत्रांचो मदत किंवां खंयच्याय प्रकाराचें प्रशिक्षण आसा कांय वेळापूर्तें ते दिवपाचे खूब प्रयत्न केल्लो आसा पूण कांय कांय जाग्यार जे पीक घेवपाची पध्दत आसा किंवां पीक ज्या पध्दतीन घेवपाक जाय तें जायना कारण तेका खूब निसर्गाचो आदारय जाय पडटा पावसाचे तितले प्रमाण जाय पडटा कांय जाग्यार कमी पावस जाय पडटा ज्या जाग्यार चुकून जर त्या वर्सा चड पडलो जाल्यार पिकाची हानी जाता ज्या जाग्यार पावसूच पडना त्या जाग्यार खंयच्यान तरी उदक हाडून ते तळवत करून ते पीक जाय तशें उपलब्द जायना आनी तेजे नूकसानूय जाता तेका लागून निसर्गाचो हेतूंत खूब व्हडलो हातभर आसा पूण खुबश्या बाबतींत जे तरणाटेंं आसात ते परत ह्या शेती कडेन शेती क्षेत्रा कडेन वळपाचो प्रयत्न करतात कांय भुरगें जे परत आयिल्ले आसात ह्या क्षेत्रा कडेन ते आपले अनूभव व्यक्त करतात शेती करपाचे नवीन नवीन पध्दती ते सोदून काडटात जी तंत्रज्ञान तंत्रज्ञाना आसात ती आत्मसाद करतात परत प्रशिक्षण घेता योग्य पध्दतीन आनीक तेंकां खुबश्या फावटी यशय मेळटा तर खूब व्हडलो गैर समज आसा की तरणाटे जे आसात ते शेती कडेन येवपाक पळयनात पूण जाय तसो तेंका तेतूंत फायदो दिसना म्हणून कदाचीत हो सगळोच तरणाटो हेतूंत येवपाचो विचार करना अशे म्हाका दिसता पयली जी समुह शेती जाताली आता ती कांय बाबतीत समुह शेती तशी जावूंक शकना एक जे कूटुंब आसा धा बारा जाणांचे ते कुटूंब पूर्णतह आता सगळीं शेताचेर अवलंबून आसताले ते सगळेच शेतांत काम करताले आज एक किंवां दोन मनीसच थंय राबूंक शकतात बाकीचे आपलो वेवसाय आपली नोकरी हाचें कडेन लक्ष दितात किंवां ते एक आनी दोन जाण आसात तेच तेतूंत लक्ष घालतात आनी तेतूंत भितर तेंका काम करचे पडटा ते सगळें वेव्हार तो सगळो सांबाळचो पडटा ते थोडेशें कठीण आसा पूण जर लक्ष घालत आनी सरकाराची आनी निसर्गाची योग्य ती मदत मेळत जाल्यार हे पूर्ण यशस्वी जावूंक शकता